मैं अपने एक ऐसे समय के बारे में बताता हूँ जिस समय में मुझे बहुत ही कष्ट हुआ था बहुत ही परेशानियाँ हुईं थी बहुत ही बेकार महसूस होता था उस समय की यह बात है कि मैंने नई नई ड्यूटी ज्वाइन की थी सिफ्ट इंचार्ज हमारे जो कर्ता धर्ता हैं उन्होंने बोला कि आप कमरान हसन के साथ जाकर एक महीने के अंदर सारी चीज़ों को सीख ले तो जो कमरान हसन नाम का व्यक्ति था वो सही से तो मुझे सिखाता था लेकिन एक बार बताने के बाद अगर मैं एक बार भूल जाऊं तो मुझे घूरता था ठीक मुझे डांटता था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि ड्यूटी का सवाल था मैं कुछ भी नहीं कर सकता था तो मैं सब कुछ सहता गया सहता गया एक महीने उसके साथ कैसे भी करके बिताए फिर सिफ्ट इन्चार्ज ही ने मुझे बुलाया फिर उन्होंने बोला तुम्हारा मैं साइट चेंज कर रहा हूँ तुम दूसरी जगह चले जाओ फिर मैं गया फिर उससे मेरा कोई मतलब नहीं था मैंने उस्से बात ही करना छोड़ दिया और वो इतना कोन्फिडेन्स अपने आप को समझता था की वो खुद ही गलती कर दिया मेरे सामने उसे सिफ्ट इंचार्ज खुद ही डांटे तो किसी को भी ओवर कोन्फिडेन्स नहीं होना चाहिए मैंने बोला मैं इससे डरूंगा नहीं मैं क्यों डरूं इससे मैं काम सिखने आया हूँ काम करने आया हूँ